जोंनि गामि ओनसोलाव माखासे एबा खायसे सुबुंफोरा मोसाग्राफोरखौ गाज्रि नोजोरजों नायनायखौ नुनो मोनो मोसाग्राफोरनि फारसे माने गाज्रि साननायखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा हौवाफोरा हिनजावफोरजों मोसाजाबनाय हिनजावफोरा हौवाफोरजों मोसाजाबनाय बेफोरखौ गाज्रि सान्नायखौ नुनो मोनो आरो माखासे मोसाग्राफोरखौ बा बांसिन हिनजाव मानसिफोरखौ मोना गुना बबेबा जायगाफोराव प्र'ग्रामफोराव थाङोब्लाथाय बिसोरनि फारसे गाज्रि सानहरो माने देहा फाननाय एबा गावनि सोलेर फाननाय बेफोरसिम सानहैयो आरो जोबोद गाज्रि गाज्रि साननाय फोरखौहाय जोङो नुनो मोनो बेफोरो माखासे गामियाव थानाय बोराय बुरैबा जायफोरहा लेखा फरायाव बारा माने लेखा फरायनाय नोङाबा लिरनाय फरायनायाव खम बिसोरखौ बांसिन साननायखौ नुनो मोनो आरो बिसोरनावहाय माने माखासे खोमसि फोथायनायफोरखौ नुनो मोनो बिसोरो बेफोरबायदि मोना गुना बा सोरबा हौवाजों मोसाफानाय बेफोरखौ बायदिसिना लेथ्रा लेथ्रा साननायफोरजों साननानै लायो आरो माने देहाफोर फाननाय मानाय बेफोरखौ बबावबा हौवाफोरजों मोसाहैफायोबा बिसिनि फारसे जोबोद गाज्रि साननायखौ नुनो मोनो आरो गामिफोराव बिदिनो जेबो जेबो बानसावनानै होयो खि बिसोरो माने देहा फानग्रा बा सोरबा हौवाजों लेन देन थानाय सोरनिफ्रायबा बोख्ल'नानै जानाय फैसा जानाय बेफोरबादिखौ बेफोरबादि साननायखौ नुनाय जायो